लम्बी बाई बाईकिंग ट्रिप या टूर के लिए कैसे तैयार होते हैं मैं बता दूँ लम्बी बाइटिंग के लिए हमें निम्न प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए जल्दी उठना चाहिए हमें हमारी चीजें रात को ही पैक कर लेना चाहिए ख़ास चीजें जो दैनिक उपयोगी दैनिक उपयोग में आती हैं हमें वो ध्यान में रख कर रात को ही बैग कम्पलीट कर लें और सुबह सीधे समय होने पर चल दें ऐसा ही अच्छा है और टूर पर जाते समय फ्रेश माइंड में होकर कोई दिक्कत ना आए इस प्रकार से हम जाएँ और हमारा टूर जो है वो सक्सेसफुल करें ऐसी ही आशा के साथ हम निकलें